जवान गैस सर्विस सर मां इन्द्रां नगर सैक्टर डी मकान नम्बर सोरहं बी मां थी ॻाल्हायां मुंहिंजो गैस बुकिंग नम्बर चारि चारि चारि छह हिकु आहे मां चारि ॾींहं पहिरियों गैस बुकिंग कराई हुई पर मां उहा बुकिंग रद्द थी कराइण चाहियां छो जो मां पंद्रहनि ॾींहनि लाइ ॿाहिरि थी वञा मां नथी चाहियां त मुंहिंजे पुठियां गैस सिलेंडर वापिसि हली वञे महिरबानी करे बुकिंग रद्द करण जी कृपा कयो